ہاں میں انڈین آئیڈیل جیسے میوزک رییلٹی شو دیكھتی ہوں اور میرا پسندیدہ شریک سلمان علی ہے سلمان علی كے گانے میں ہر روز سنتی ہوں اور مجھے وہ بہت زیادہ پسند ہے جو میں بار بار سننا پسند كرتی ہوں ابھی سلمان علی نے سلمان خان كے لیے بھی ایک گانا گایا تھا جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور میں بار بار وہ گانا سنتی ہوں سلمان علی كے تو ویسے بھی مجھے سارے ہی گانے بہت پسند ہیں سلمان علی اور دوسرے شریكوں كی وجہ سے بھی میری گلوكاری بہت بہتر ہوئی ہے